ग्रामीण इलाकामे व्यवसाय शुरू केनाइ बहुत दिक्कतके बात छै बहुत दिक्कतके बात छै एक दोसरसँ सहयोग नहि भेटैत रहैए एक दोसरसँ सहयोग नहि भेटैत रहैए केओ ककरो सहायता नहि करय चाहैत छथि बैंकसभ नहि रहैए पासमे तऽ बैंको सभसँ ऋण नहि भेटैत रहैए जल्दी जँ पासमे रहितो यए तऽ ऋणसभ नहि भेटैत रहैए ओहि सभके वजहसँ बिजनेस खुजनाइ बहुत मुश्किल काम रहैत छै लेकिन ग्रामीण इलाकामे बैंकसभ ईसभ रहबाक चाही बिजनेससभ रहबाक चाही खूजल खुजबाक चाही ओहिके लेल एक दोसरके सहायतो करबाक चाही दोसरके सहायता करबाक चाही ग्रामीण क्षेत्रमे बिजनेस शुरू करयके लेल सभ एक दोसरके सहायता करथिन